हाँ हेलो हाँ मने कुमारखंड का जो बस स्टैंड है वह कैसा है विकास उकास हुआ है कि नहीं हुआ है कहाँ कहाँ के लिए यहाँ से कहाँ कहाँ के लिए यहाँ से गाड़ी कहाँ कहाँ हाँ हाँ हाँ हाँ कहाँ कहाँ तक के लिए कहाँ कहाँ जाने के लिए यहाँ से बस उपलब्ध रहता है पटना पटना पटना के लिए गाड़ी है क्या कै बजे है कै कै पटना के लिए कै बजे है और स सहरसा के लिए सुबह कै बजे है और शाम में लास्ट गाड़ी कै बजे तक चलती है सहरसा के लिए मात्र छः बजे तक और पटना वाली गाड़ी रात में कै बजे खुलती है हम अच्छा अच्छा अच्छा ह्म्म दिन में तो सेवा नहीं है पटना के लिए है क्या डायरेक्ट डायरे डायरे डायरेक्ट डायरेक्ट है क्या डायरेक्ट बोले हैं पटना डायरेक्ट दिन में है पटना डायरेक्ट उसका उसका उसका क्या सुविधा है कै बजे है कै बजे दिन में जो पटना तक जाती है वो वो वो खगड़िया होते हुए जाती है या सुपौल होते हुए जाती है ओ ओ आच्छा अच्छा खगड़िया से खगड़िया तरफ खगड़िया तरफ के लिए खगड़िया से नहीं है तो उसको वहाँ से खगड़िया तक जाने के लिए यहाँ से हमको पूर्णियाँ का बस मिल जाएगा पूर्णियाँ का पूर्णियाँ में है ना आपको पूर्णियाँ जाना पड़ेगा और खगड़िया जाना पड़े या पूर्णियाँ से हम पटना की गाड़ी पकड़ सकते हैं यही सुविधा है ना अच्छा अच्छा दिन के दिन में आ रात में तो कोई दिक्कत नहीं रात में तो बहुत सारी गाड़ी है तो हाँ हाँ हाँ आ किराया क्या है पटना का कुमारखंड से ए सी का ए सी का और ए सी का ए सी का और नॉन ए सी का नॉन ए सी का तो कम होगा नॉन ए सी का कम होगा और रास्ते में उसका स्टॉपेज़ तो नहीं होगा कहीं कहीं रास्ते में क्या स्टॉपेज हैं खाना पीना अच्छा उसके बाद पटना पटना कै बजे पहुंचती है सुबह में पटना कै बजे उसका पहुंचने का टाइम है लगभग और फिर चार पाँच बजे वो पहुंचा देती है लगभग ना